नवासी हजार नओ सए निनानबे एकानबे हजार नओ सए निनानबे अठासी हजार आठ सए अठहत्तर निनानबे हजार नओ सए निनानबे अन्ठानबे हजार आठ सए अड़सठ